جی کیا میری بات منیر احمد کارپینٹر سے ہو رہی ہے جی مجھے آپ کا نمبر رفیق بھائی نے دیا تھا جن کا آپ نے پچھلے مہینے ماڈیولر کچن بنایا تھا رفق بھائی جو اوکھلا والے ہیں چھ نمبر گلی میں جیسا آپ نے ان کا ماڈولر کچن بنایا تھا مجھے ویسا ہی سیم اپنا کچن چاہیے ڈھائی بائی دس فٹ

تو اس میں مٹیریل کتنا لگے گا کیا کیا سامان

اور قبضے اچھا فیویکول بھی لگے گا تو کیلیں اچھا اچھا اچھا تو یہ اس میں خرچہ کتنا آ جائے گا لیکن سولہ ہزار تو بہت زیادہ ہیں کچھ کم کر لیجیے اچھا تو یہ کتنے دن میں ہو جائے گا اچھا ٹھیک ہے دیمک تو نہیں لگے گی اچھا چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے پھر میں بتاتی ہوں آپ کو شکریہ